सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदी जो है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है बिना हिंदी के हम कहीं भी सरवाइव नहीं कर सकते और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी में हिंदी वाक्य हुआ या फिर हिंदी शब्द हुए क्योंकि ये मुझे पता है कि अक्षरों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वो शायद वाक्य बनते हैं तो जो हम जोभी हम वाक्यों को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम शब्दों को जान लें शब्दों को पढ़ पढ़लें उसके बाद तब उससे वाक्यों को बनाएँ या फिर पढ़ें और जो कहानी होती है ना कहानी बहुत ही दिलचस्प होती है और हमें तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी कहानियों को पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है अभी मैं एक कहानी पढ़ी थी जिसका नाम था च चिड़िया चिड़िया चिड़िया उड़ी आकाश में तो उस कहानी को पढ़ने से मुझे ऐसा लगा ऐसा प्रतीत हुआ कि अगर उस कहानी को हम एक नाटक के माध्यम से बच्चों के बीच में उसे प्रस्तुत करें तो काफ़ी हमें लगता है कि बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे और एक मैंने और कहानी पढ़ा था बच्चों की ही बुक से उसका नाम था बंदर बाँट जिसमें ना बच्चे को बैठा करके दो बच्चों को दो बच्चियों को हमने माने कुछ पात्र पात्रता दिया था और एक बच्चा था जिसको बंदर बनाया था तो उसमें रोटी वाली कहानी थी रोटी को बाँटना था तो वो भी काफ़ी वो भी कहानी काफ़ी मज़ेदार थी मुझे लगा कि ये कहानी को पढ़ने से या फिर बच्चों को बताने से बच्चे भी कुछ सीखें उससे और इसके अलावा मुझे कहानी और अच्छी लगी जिसका नाम था जीवन की ल जीवन का वैल्यू जीवन का मूल्य क्या होता है उसके बारे में उसने लिखा था तो हमें कहानियों से कुछ ज़्यादा कुछ बहुत कुछ होता है जैसे हम सीख हमें प्राप्त होती है हम सीखते हैं किसी चीज़ को किसी नए नए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने जीवन में उस कहानी के मध्यम से और कहानी काफ़ी दिलचप्स होती है कोई भी कहानी हो अगर उसे हम इन्टरेस्ट के साथ पढ़ेंगे अपना कुछ उस उसके साथ दिलचस्प लेकर के पढ़ेंगे तो हमें काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में और मज़ेदार कहानी भी होगी